थाखानाय बिफांफोरनिफ्राय आरोबाव बिफां दिहुनबावनो थाखाय जाय बिफांनि बेगरा जोलै महरै बाहायजायो बे जोलैफोरखौ जागायनानै बिफां दिहुन बिफां फुलि बानायफिननाय जायो आरो लोगोसे खायसे बिफांफोदनिफ्राय दालायाव गुदि खानानै बिब्दिनो फुलिबो बानायबावनाय जायो आरो लोगोसे बे बिफां फुलिफोरखौ हासार होनानै देर दोखोन हासार दै होनानै बिब्दिनो फेदेरनाय फोलावनाय जायो